हाँ हमने जोमेटो और स्विग्गी फ़ूड जैसी डिलीवर सर्विस का इस्तेमाल किया है इनका इस्तेमाल करने का अनुभव मेरा बहुत ही सुखद रहा है बहुत ही फ़ायदेमंद रहा है इनमें ये एक सुविधाजनक फ़ीचर है कि जो इसका भुगतान होता है खाना मँगाने का ये सभी तरह का भुगतान रखते हैं जैसे ऑनलाइन किया जा सकता है या अगर ऑनलाइन नहीं हैं आप अपना खाना घर पे मँगाने ने के बाद भी उसका भुगतान कर सकते हैं इसके हिसाब से तो मुझे यह इसका जो फ़ीचर है यह बहुत ही अच्छा लगा है बहुत ही अच्छी ये सुविधा है खाना मँगाने के लिए जो स्विग्गी का जो खाद्यवितरण व्यवसाय है वह अपनी स्थापना से मुझे पता है कि यह नौ वर्ष से सालों से यह लाभदायक रहा है और बहुत ही अच्छा यह मेरा अनुभव रहा है